जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलियै की की स्थानीय कलारुप छै पूर्णियामे की की व्यवस्था छै यहाँके कलामे तऽ एतऽ महत्वपुर्ण सब छै कलारूपी जेनाकि संस्कृति महत्व यहाँपर मिथिला प्रिंटिंग बड़ा प्रचलित छै यहाँपर जेनाकि कोर्ट स्टेशन नामके एक जगह छै ओतऽ मिथिला पेन्टिंग करल छै पूरा स्टेशनके अन्दर लाह कला यहाँके भट्टा बाजार छै इलाकाके जगह छै वहाँपर पूरा चलै छै पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलै छै लाह कला पूरा सिक्कीके जेनाकि मिथिला पेन्टिंगमे सिक्कीके यूज करल जाइ छै तऽ ओनाही वहाँ सूप बनै छै यहाँ छठ पूजा होइ छै बिहारमे प्रसिद्द छै छठ पूजा तऽ वहाँपर सूप भी बनै छै सिक्कीके डलिया बनै छै फिर मटकुरी सबमे भी मिथिला पेन्टिंग करल जाइ छै सब करल जाइ छै